गुजरात राज्य जी सरकारु असांखे व्यवसाय करण लाइ हर हिक हिसाब सां असांखे हैल्प कंदा आहिनि जीअं की असांखे लोन खपे ज़मीन थी खपे ज़मीन थ्रू असांखे हिक ॿिए हंधि किथे वञण लाइ रस्ता ठाराहे ॾींदी आहे हुन रस्तनि ते असांखे लाइटुनि जी सुविधा बि मिली वेंदी आहे माल हिक हंधि खां ॿिए हंधि माल पहुचाइण लाइ असांखे वाहन वहिंवार जे लाइ बि असांखे लोन मिली वेंदी आहे असांजी सरकारु असांखे हर हिकु तरफा असांखे व्यवसाय करण लाइ पूरी असांखे सहायता कंदी आहे जीअं की वॾी वॾी हिते मार्केटूं आहिनि कपिड़े जी आहे हुननि खे सपोर्ट कयो अथनि हीरा मार्केट आहे हीरा मार्केट खे व्यवसाय वधाइण जे लाइ हुननि में हुननि खे मदद कई अथनि हर हिक ते पाणी पहुचाइणो लाइट ॾियणी रस्ता ठाहे ॾियणा हर हिक हिसाब सां असांखे असांजी सरकारु मदद कंदा आहिनि असांजो व्यवसाय बि सुठो हले हुन जे हिसाब सां केॾी महिल बि लोन जी ज़रूरत पए असांखे लोन में बि काई दिक़त कान थींदी आहे लोन बि असांखे आसानीअ सां मिली वेंदी आहे लोन जे मथां इंट्र्स्ट बि एॾो कान लॻंदो आहे हिनमें बि असांजी सरकारु असांखे पूरी सहायता ॾींदा आहिनि